आंनि गेलेनाय नेमखान्थि आयदाफ्रा आंथ' ओरैनो गेलेनो काबादि बेडमिन्टन आरो खै गेलेनाय बेफोरखौ जि मोजां मोनो आङो जि मोजां मोनखायो बेफोरबादिखौ बिदिनो काबादि गेलेनोब्ला गावबा गाव ग्रुप खालामनांगोन खै गेलेनोब्लाबो गावबागाव ग्रुप खालामनांगोन बेडमिन्टन गेलेनोब्लाबो गावबागाव ग्रुब खालामनांगोन आरो ओमफ्राय ग्रुप खालामै खालामै गेलेनांगौ बेफोरबादिखौ बिदिनो बेडमिन्टन गेलेनोब्ला बिदिनो ककजों रेकेटजों बुनांगौ बुनांगौ बिदिनो रेकेटजों ककखौ बुहरनांगौ जायो बेबादिनो काबादियाबो बेबादिनो गावजों गाव मोदोमाव दांज्लायहैलाबायनांगौ दांहैबानो बै मोनसे ग्रुपनि मानसिया थैनाय बिदि दांबानो काबादि काबादि होनना थांनानै सासे ग्रुपनि गावनि ग्रुपनिफ्राय थांनानै ओमफ्राय दस्रा ग्रुपनि मानसिखौ दांहैब्लानो थैनाय आरोखि बेबादि गेलेयो काबादिखौ काबादियाव मोननै ग्रुप थायो जेन'बा गावनि हान्जा मोनसे थाबाय आरो गुबुन मोनसे हान्जा मोनसे थाबाय बिसार मोननैनि गेजेराव कम्पिटिसन जायो आरो बेयावनो जायनो देरहायो बेनो उइनार बिदि जाबाय आरोखि ओमफाय बिदिनो खैयाबो बिदिनो अबेबा मोनसे ग्रुप मोननै ग्रुप थायो मोनसे ग्रुप थायो बे ग्रुपआवहाय ज' गावनि गेलेगोन मानसिया थाजोबगोन ओमफाय सासे मानसि बायह्रायाव ओंखारगोन बे जाहैबाय बेखौ दांब्लानो जोङो माने बे मानसिया जोंखौ दांब्लानो थैयो आरो जों बेखौनो खै गेलेनाय होनो खैया जाहैबाय खै होननानै माबा मोनसे बिलाइ बस्थु बा माबा मानसे बस्थु बेखौ लायनो थिनब्ला लायनाय आरोखि लायनानै गावनि गल ग्रुपआव थाफैफिननाय जुदि खै होननानै जोबो हां जोबो अब्ला बै मानसिया जाय गाज्रि जेनेबा जाय आलदा ग्रुपनि मानसि सासे थायोना बियो बेखौ दाङोबोला बियो खै होननाया हां बन्दजोबोब्ल बै मानसिया बिखौ दांनानै दाङोब्ला आरो खारनो हाबा हाबायसै गावनि ग्रुपसिम खारनो हायाब्लाथ' बियो दांबानो थैबाय आरोखि बिबायदि बिबायदि गेलेलायोमोन जोङो उन्दैयाव दाथ' अबावहाय गेलेनो थेवबो आदब खायदा आरिखौ सोंब्ला जोङो बेबादिनो फोरमायनानै होनो हागोन आरोखि मारै गेलेयो मारै बा बा मारै मारै गेलेनो हानाय जायो बेफोरबादिखौ बिदिनो गेलेयोमोन जोङो गोदो उन्दैयाव दाथ' गेलेनाय जाला देरबाय आरो गेमफ्रानो हनै गेलेनाय नेमखान्थि आयदाफ्रानो बारा उन्दैफ्रा गेलेला आजिखालि सोंलाबो बेफोरबादिया जोबलांसिगोन बावलायलानो होनजायो बेफोरबादिखौ फोथांनानै लाखियोब्लाथ' जोबोद मोजांमोन नाथाय आङो दाबो उन्दैयाव गेलेबोनो मोननाय नालाय आङो सोंबा माबा उन्दैफोरनो खोन्थानो हागोन आरोखि नाथाय अबावहाय खिन्थानो हाबावनो माहाय मिन्थिबावनो बिसोरलाय बिसोरलाय अबेयावहाय सोंगोनखाय नों मा गेलेयोमोन मा गेलेयामोन बेफोरनोसै आरो आंनि बुंनाया एसेनोसै